अॼुकल्ह रेडीमेड ड्रेसियूं जाम थियूं हलनि उहे सभु पाइनि था पिया पहिरियां वारी शयूं सभु गुम थी वेयूं आहिनि पहिरियां असां ड्रेस वठी ईंदा हुआसीं ड्रेस ते सिपियूं भरींदा हुआसीं काया भरींदा हुआसीं ओक भरींदा हुआसीं पाईंदा हुआसीं ॿारनि जे बुशेटनि जे काॻरनि ते ओक ठाहे करे पाईंदा हुआसीं वरी हुन सां जोराब माणींदा हुआसीं स्वेटर माणींदा हुआसीं ॿारनि जे लाइ वरी टेबल कवर ते मयूर मोचो भरींदा हुआसीं छऊनि ते उर मोचो चादरुनि ते उर मोचो भरींदा हुआसीं वरी टीवीअ कवर बि ठाईंदा हुआसीं हुन सां जोटा ठाईंदा हुआसीं वरी असां टोपी मणींदा हुआसीं रवनि ते दमिड़ो ठाहींदासीं अॼुकल्ह उहा सभु गुमु थी विया आहिनि ॿार बि नथा सिखणु चाहिनि धीरे धीरे सभु गुमु थी वेंदो